म्हाका म्हजे भयणीन वा इश्टिणीन तांकां आवडटा तितलें शिक्षण करचें अशें दिसता कारण आतां शिक्षणा शिवाय कांयच ना जर तूं शिक्षण तुजे लागीं आसा जाल्या तुका कसलोच भंय ना तुज्या पांयार तूं उबें रावपाक शकता आनी आतां काळार चलयेक शिकयतना आडखळी चडश्यो येयनात आतांचो तेंप खूब बदललो आसा आनी चलयांक चड प्रादान्य दितात आनीक चले आनी चलयो हाचे मदीं कसलोच भेदभाव करिनासतना शिक्षण बी मेयटा